खुलुमबाय आतसा बड'लेण्डाव दा ओ आङो भेकेसन खालामहैनो सानदोंमोन फेमेलि प्लानिं ओ फेमिलिजों आरो प्लानिं खालामदोंमोन भेकेसननि थाखाय ओमफ्राय दा बेरायथाव थाव जायगाया मा मा दं ओ ओ अबेहाय जोंखौ दोनगोन थाथाव जायगाया अबावहाय आरो मा मा बेसादफोर एभेलेबल दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ आङो दा देलहिनिफ्राय फन खालामदों दा आङो फ्लायटजों थांगोन गुवाटिआव ओंखारगोन गुवाटिआव बाख्लायगोन आरो ओमफाय गुवाटिसिमाव नोंसोर पिकाप खालामनो हागोनना हाया नोंसोरनिफ्राय औ औ औ आतसा आतसा माने पिकाप सार्भिस गैया आरो ना नोंसोरनिफ्राय दे ओमफाय दा नोंथाङा मोनसे खोथाखौ फोमायनो हागोन नामा बेरायथाव थाव जायगाया अबावहाय दं अबावहाय थाथावहाय जायगा दङ बेखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा

ओम मा मा जुमार दं बाहाय ओमफाय दा नाइत स्तेआ ओमफाय रायमना नेसनेल पार्क सिङाव खालामो ना बायजोआव खालामो होमबा कइ दिन सिगाङाव बुकिं खालामनांगोन आं होम होम आतसा होमबालाय होमबालाय नोंथांमोननावनो जेनेबा बुकिं खालामहरनो हागोन बेखौ वान वुइकसो सिगां थांनायनि वान वुइक सिगां होमबालाय नोंसोरो रायमना नेसनेल पार्काव थानायखौ नोंसोरो मेनेज खालामना होगोन ओमफाय पिकापखौथ' नोंथांमोना हाया जाहैबाय ओमफाय ड्रपिंखौबोथ' हाया नोंसोरो ओम स्तेसनसिम स्तिसनसिम तारमाने पिकाप आरो ड्रपखौ हागोन आरो आतसा दे होमबालाय आङो उमाव कन्टेक खालामनोसै दे